हाँ मै पाँच अंक बोल सकता हूँ दस से ले कर दस लाख के बीच में जो कि हैं बारह दो सौ पैंतालीस पाँच सौ छप्पन चौदह सौ चवालिस उन्नीस सौ सैंतालीस